हमसब झिझिया जनै छियै जेना शुरू होइ छै कलशस्थापनसँ आर विजयदशमीके खतम भए जाइ छै हँ आओर आओर कोनो नहि जनै छियै झिझिया मात्र जानै छियै जे शुरू भेल कलशस्थापनसँ आओर अन्त भऽ जाइ छै विजयदशमीके दिन एहि एहि दिनमे एहि सीतामढ़ी जिलामे ई सब बेसी होइ छै झिझियाके आओर हॉलीवुड सब नहि जानै छियै हम उ सबके बारेमे हमरा नहि पता अइ ओतेक इएह टा जानै छी